हाँ मुझे कुछ लोगों को डांस सिखाने का मौका मिला और वो मौका मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वह अनुभव मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है क्योंकि मैंने कुछ लड़कों को डांस सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस जिस को भी डांस सिखाया वह डांस सीख गया और आके जाके मेरा नाम रौशन किया इसलिए वह अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किसी को भी हम अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और किसी को कुछ सिखाएंगे तो वो हमें जीवन भर याद रखेगा इसलिए मैंने जिन जिन को भी नृत्य सिखाया वह काफ़ी खुश हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं